जेना अखन आमक थोड़ेक गाछ लगेलहुँ ओकरा जे छै से कमसँ कम तऽ पच्चीस फीट दूरी पर देलियै नब नब गाछ छल दू साल पहिने लगेलहुँ ओकरा जैरमे साँझ भिनसर पानि देलियै अखुनका जे समय छै ताहिमे ओकर बादमे ओकर जैरमे जे खर पतवार होइ छलै ने ओकरा हरेक छठमा से सातमा दिनमे ओ पानि देलाके बादमे ओकरा हवा लागऽ दै छेलियै ओकर बादमे ओकरा कोरि कारिके फेर ओहिमे खर पतवार जे किछु जनमे छलै माटिमे हक तेकरा बिछके हटा दै छलियै ओ बहुत बढ़िऑं जेकाँ गाछ थोड़े दिन सुरक्षित रहल ओकर बाद ओ अपन पॉवरमे आबि गेल अखनो ओ कलम छल तैँ फड़ैया मज्जर होइ छै लौका लगलै यदि मौसम नहि गड़बड़ रहलै तहन तऽ किछु भय्यो गेल आ जँ दवाइ नहि देलियै आ मौसम गड़बड़ेलै तऽ किछु नहि लेकिन गाछ सुरक्षित अछि आ ओकरा हरदम चाहैत रहै छी जे ओकर जे गुर्जा छै खेतक गाछक चारू महार एक फीटके अथि चौहद्दी रहै हरदम तैयार कऽ के रखने रहलहुँ तऽ गाछ बहुत सुन्दर अछि कए गोटे केलनि कि जे गाछ रोपि देलखिन छोरि देलखिन किनको माले चरि गेल किनको बकरियै खा गेल किए तऽ घास पात तऽ हटेलखिन नहि ओना बागवानी करी जरूर बगीचाके सुसज्जित रहए तकर निगरानी नहि रखबै तऽ ओ नष्ट भऽ जायत